जी हाँ मैंने अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ हाइकिंग की हैं और मैं लंबी पैदल यात्रा करना पसंद करती हूँ जो कि मैंने चार धामों की यात्रा की थी अपने दोस्तों के साथ पहला है केदारनाथ दूसरा है यमुनोत्री तीसरा है गंगोत्री और चौथा है बद्रीनाथ इन में से सब से लंबी हाइकिंग हमारी थी केदारनाथ की जो कि छब्बीस किलोमीटर की थी इस हाइकिंग के दौरान मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा किया और इस हाइकिंग के दौरान हमें बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को भी मिले जैसे कि काफ़ी ऊँचे पहाड़ कोहरा हरियाली मंदाकिनी नदी और वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था और ठण्डा था हम जैसे ही चढ़ाई चढ़ रहे थे हमारा ऑक्सीजन का लेवल उतना ही गिरते जा रहा था लेकिन फिर भी हम ने हार नहीं मानी और हम डटे रहे हम ने रास्ते में पिघले हुए ग्लेशियर को भी देखा जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था हम ने उस ग्लेशियर में बहुत मस्ती करी और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी ली और जैसे ही रात हुई वहाँ का मौसम बिगड़ रहा था तो हमें एक टेंट बुक करना पड़ा और उस दिन हम टेंट में रुके थे हम ने उस टेंट में बहुत मस्ती करी और सुबह होते ही सब से पहले हम ने गरमा गर्म चाय पी जिसका अलग ही मज़ा था इतने ठंडे मौसम में और चाय पीने के बाद हम दोबारा चढ़ाई चढ़ने लगे और जब हम केदारनाथ मंदिर पहुंचे हम ने शिव जी के दर्शन किए और मीठे चावल का प्रसाद खाया जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था और मैंने वह पत्थर भी देखा जिस ने बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर को बचाया था मुझे बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही सुंदर दृश्य मिले मैं वहाँ दोबारा जाना चाहूँगी